हँ हँ माछ लेबै आओर जाउ सीतामढ़ीमे आओर जाउ गुदरी बजारमे सबतरहके माछ मिलत मछ माछ तऽ बहुतो तरहके होइए एकर तऽ आरे पार न हइ लेकिन फेमस माछ रोहु होइ छै बुआरि गैँचा वामी

हँ दू पाँच पाँच किलो सब सब किलोके मिलत पर्याप्त माछ मिलत मिथिला जानकीजीके जन्मभूमि ने छै इएह तऽ माछके खान छै हँ हँ बहुत तरहके माछ हँ हँ नाना तरहके माछ हइ पोठिआसँ लऽ कऽ आओर रोहु भाकुर गैँचा माँगुर कोतरा कत कत कतार ईसब मछली मिलत इजरायली तऽ मिलत आओर सड़लो भुन्ना तऽ रोहुसँ दुन्ना सभसँ प्रधान तऽ अपना मिथिलामे रोहुएके नाम होइ छै वएह लऽ लेलू बिना रोक टोक किछु हँ हँ बागमतीके चेल्हवा ले लेब हँ ओहो छै एकगो छोट माछमे बाघी सभसँ फेमस हइ बाघीमे अहाँके तेल ओकरा देहसँ अपने निकलै छै हँ हँ सब लाइन लाइन सँ सजाओल हइ आओर मिलत कमसम है ई मेन माछके बजार हइ नहि सबदिन कोनो दिक्कत नहि जानकी स्थानसँ सटले दस कदम पूर्वमे घुमिकऽ आओर रोडेके निच्चा उतरि जैब उत्तर साइड अच्छा राखल जाउ